میری سب سے بڑی طاقت میرے خیال سے بہادری ہے میں کسی بھی مشکل سے مشکل کام کو اور مشکل سے مشکل مسئلے کو بہت بہادری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کرتا ہوں اور اس میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہوں جب کہ لوگ اس چیز کو کرنے سے بہت ڈرتے ہیں اور بزدل بن جاتے ہیں حالاں کہ وہ کام زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے یا زیادہ پریشانیوں سے یا رسک سے بھرا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن چوں کہ ان کے اندر ایک ہمت و شجاعت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اگر ان لوگ اس کو محنت اس کو شجاعت اور بہادری سے کرنے کی کوشش کریں ہمت دکھائیں تو وہ کام ہوسکتا ہے اسی طریقے سے میری سب س بڑی کمزوری وہ یہ ہے کہ میں کسی کام پر مواظبت نہیں برت پاتا ہوں میرے اندر ہمت بھی ہے صلاحیت بھی ہے لیکن اس کام کو لگاتار میں نہیں کر پاتا ہوں اور اس لگاتار نہ کرنے کی وجہ سے تسلسل کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ کام ہمیشہ خراب ہوجاتا ہے اور وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ میں کسی بھی کام کو تسلسل کے ساتھ اور استمرار کے ساتھ نہیں کرپاتا ہوں جبکہ میری ایک بہت بڑی طاقت شجاعت اور بہادری اور ہمت ہے